खाना बनाबऽके बहुत सारा प्रतियोगितामे हम भाग लेलहुँ ओहिठाम बहुत लोग गेल छल लेकिन कि ओहिठाम जते भी लोक छलाह ओइ सभमे हम प्राइज जितलहुँ लोग प्रशस्तिपत्र देला जहन हमरा मने कि हम बनेले छलहुँ मिथिलाके जे फेवरेट भोजन छै जैसे कढ़ी बड़ी तिल तिलकोर पातके तऽ तरुआ सकरौड़ी ओकरा बाद दालि भात हय कि नहि ई ई खमरुआके तरुआ जे कि लोक बहुत पसन्द कयला